ہاں ہیلو گوپال جی ہیں ہاں تو باورچی باورچی بھی لی آئے ہیں ارے آج کھانا بنانا ہے مہمان لوگ آ رہے ہیں اچھا ڈھنگ سے کھانا بنانا ہے جو ہے نا آج رات میں آج رات میں کیا کھانا بنائیے گا نہیں نہیں نہیں نہیں سادہ سنیے نا سادہ بھوجن بنانا ہے مہمان لوگ آ رہے ہیں اور تھورا سا سلاد الاد بھی بنائیے گا تو اچھا ڈھنگ سے بنائیے سواڈشٹ بنائیے گا ایسا نہیں کہ مان لیجیے کہ للول جلول کھا بنائیے گا نا مہمان لوگ بہت ہی مہمان لوگ ہیں سمجھے نہیں اس سے اس سے پہلے جو مہمان لوگ آیا تھا اس میں مان لیے کہ کھانا میں نمک ڈال دیے کھانا اچھا ڈھنگ سے نہیں کھا پائے اسی لیے نمک اومک تھورا سا ماترا میں کم دینا جے نا ارے کیسے نہیں ہے مان لیا کہ مہمان لوگ نے آ رہا ہے آج آج رات میں مہمان لوگ کا بھی پھورمیسن مان لیا کہ صبح کیے تو میں نے کیا ہوا آئیں بنانے کے لیے تو بنا لیں کچھ بھی لوگ بنا سکتا ہے آئیں ارے سامان کیا دکت ہے ضروری ہے آئیں سنیے نا آپ آپ کو یدی پریسانی ہو پریسانی ہو تو میں ایک لرکا آپ کو بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو ہیلپ کر دیں گے ارے سامان تورنت لرکا کو بھیج رہے ہیں تورنت سارا چیج آپ انتجام کروا لیجیے گا بجھے نا آ ج رات میں مہمان لوگ ایرو آ رہے ہیں مان لیے کہ لرکا آپ کو بھیج رہے ہیں آپ کو ہیلپ کر مہمان جو ہے سو دیہاتی پرسن ہے ایسا ایلو جلو مہمان نہیں ہے اسی لیے نا آپ کو کہنا پرا کہ اچھا ڈھنگ سے کھانا بنائیے گا تاکہ آج رات سنیے نا آج رات آپ ہی کو بنانا ہوگا بعد میں ہم دیکھ لیں بعد میں او دوسرا آدمی سب نہیں نہیں آج آپ کو ہی بنانا ہوگا آج آپ کو بنانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے رکھیے تب تک ہم بعد میں بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا کسی کا پھون آ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھیے